गथ'फोरनि जोथोन बेनो आरो गथ'फोरनि जोथोन आरो गथ'फोरखौ दानि जुगाव मोजां लामायाव लांनोब्ला मबाइल जुगब्लाबो मबाइल नायनानै गोजोन होनो बिसोरखौ गोजोन होनो हायो नाथाय गोजोननायाव बिराद खहा दङ मानो होनोब्ला बिसोरो नायगोन बिसोरो नायनानै उन्दैनिफ्रायनो नायनानै बिसोरनि मेगन आरो बिसोरनि गोसो आरो बिसोरनि बिदिनो साननाया गोथौनिफ्राय गोथौ जाया मानि मोखाङावनो थायो मानि सरासनस्रा फरायनाया बांसिन गैया जायो एबा बेनिफ्राय बोखारनो हानाय बे मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननो हानाय मा राहा नांगौ बिसोरनो गेलेहोनो हानाय दैदेनहोनो हानाय बिसोरनो बिसिनि लामा दिन्थिनो थाखाय बिसोरनो मा नांगौ बांसिन फोथारनि आइडियाखौ खोन्थानो थाखाय बिसोरनो मा नांगौ गेलेग्रा जेनेबा फुथुला गारि गोरलै गोरलै फुथुलानि गारि बेखौहाय सिथ्लायाव दिहुननानै बायनानै होनानै बिसोरनो बिसोरखौ बायह्रायाव दिहुननो एथेम लानांगौ आरो गोरों गोरा साननो थाखाय बिसोरखौ फोरोंबाय थानांगौ बिमा बिफाया मानि जोथोन बिमा बिफा जोथोन लायाब्ला गावनि फिसाफ्रा गिदिर गोलाव आरो रोंनायनि थाखै राहा गैया जोथोन खोथा फंसे रायज्लायनायाव बाबु एबा सना नंगौ बेयावनो गेले एबा नंथारगौ जोथोन लानोब्ला बिसोरनो मा मा फोरोंनांगौ गेलेनाय खारनाय बुदि थुना होनाय एबा सोरखौबा आदै होननाय सोरखौबा आमाइ होननाय नुयोब्ला बाय बाय होननाय नुयोब्लानो आंकोल होननाय बिदिनो सोमोन्दो फोरोंनानै बिसोरखौ गोजोन होनो थाखै मोनसे बिमा बिफानि दायथ' आरो फोरोंनाय आरो गियान सोनाया बिमाफोरनि दायथ' बिमा आरो बिफा बिसोरखौ फोरोंनो लामायाव मोजाङै लाबोयोब्ला नंगौ लामायाव दैदेनोब्ला बिसिनि बे मबाइल नायनायनिफ्राय गोजानाव दोनोब्ला बिसोरनो जेखौ बिदों होनांगौ फुथुला बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे देखायनो हानांगौ बिदिब्ला बे मबाइल नायनायनिफ्राय मबाइलखौ ज्राब दोननानै बिसोरो गियानखौ सोनो थाखाय बायह्राव ओंंखारबोगोन अब्लासो बिसोरनि गियानखौ मोजाङै मोननो हागोन आरो बिसोरखौ गियानाव सोनो हागोन बिसिनि गियानखौ थौलेनिफ्राय थौसिनाव लांनोब्ला बिसोरनो राहा दिन्थिब्लासो बिमा आरो बिफानि सायाव मोनसे मोजां लामायाव दिन्थिब्लासो बिसोरो गोसोआव लानो हागोन एबा दानिफ्रायनो आमाइ आदै आंकोल एबा बहा थाङा बहा फैया नै बिदिखौ फोरोंनांगौ आरो गियानखौ सोना होनांगौ बिमा बिफानि दायथ' बेनोसै आंनि मोजां थुलुंगा लानाय फिसाफोरखौ सायख' होनाया आरो मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ बिसोरखौ मबाइल नायनानै मेगन गाज्रि जायो आरो मेगना थाब नस्थ' जायो अब्ला सोरनि खहा बिमा बिफानि खहा दा मोजाङाव लाबोनो थाखै फिसाफोरखौ मोजां दैदेननो थाखै बे बिसोरखौ फोथाराव गेलेहोनांगौ बायह्राव गेलेहोनांगौ मोजां मोननायखौ देखायनानै गोहोगोनां बिदिनो बायदिसिना रोखोम खेला दुला दिन्थिना होनांगौ आरो दामनाय देनाय मोनसे मोनसे बोदेर बोदार बिसोरनो रंजानो होनांगौ बेनोसै आंनि बुंनांगौआ